دہلی میں زیادہ تر لوگ جو حصہ لیتے ہیں جیسے ووٹنگ ہے یا کسی طرح کی کوئی مہم چلتی ہے جیسے کسی کا آدھار کارڈ بننا ہے یا کسی کا راشن کارڈ بننا ہے یا کسی کے گھر میں میٹر نہیں لگا ہے تو اس کے لیے سرکار کی طرف سے عموماً کچھ کیمپین کی جاتی ہیں یا کچھ کیمپ وغیرہ لگائے جاتے ہیں مثال کے طور پہ اب آنے والے دنوں میں سن دو ہزار پچیس میں دلی میں اسمبلی الیکشن ہیں تو دلی کی جو الیکشن ہوں گے اس میں آپ گورمنٹ کی طرف سے سرکار کی طرف سے ایک ووٹنگ کیمپ لگے گا جس میں کہ جن لوگوں کا ابھی ووٹ نہیں بنا ہے تو وہ لوگ اپنا ووٹ بنوا سکتے ہیں کسی کے آدھار کارڈ میں کوئی پرابلم ہے کوئی اگر دقت آ رہی ہے تو وہ اپنے آدھار کارڈ کو اس کیمپ میں جا کر جو آدھار کارڈ کے کیمپ لگتے ہیں اس میں درست کرا سکتے ہیں کسی کے گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے اس کا پانی کا ابھی کنکشن نہیں ہوا ہے ایم سی ڈی کی طرف سے یا مثلاً ابھی اس کے گھر میں میٹر نہیں لگا ہوا ہے تو جو اس طرح کے کیمپین اور اس طرح کے کیمپ دلی کی جنتا کے لیے وہاں کی عوام کے لیے سرکار کی طرف سے لگائے جاتے ہیں تو اس میں بڑھ چڑھ کر اس طرح کی مہم چلائی جاتی ہیں سرکار کی طرف سے کہ اس میں جو وہاں کی لوکل پبلک ہے جو عوام ہے دلی کی وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور اپنے جو بھی ضرورت کے کام ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ان سب کو وہ درست کرائیں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں